ریاست تلنگانہ کی معیشت وہ اس وجہ سے بدل گئی ہے کہ یہاں پر باہر کے لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کام ملنے پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے